हमे चार्जर लेलियै ने बहुत बढ़िऑं छै चार्जो उठबै है जे पाँचगो दूगो तीनगोके चारिगोके चार्जो कऽ देलियै हन अहाँके बड़ बढ़िऑं चार्जर है अहाँके चार्जर ठीक है अहाँके बढ़िऑं चार्जर है ठीक है

तुरत हो जाइ यऽ चार्जर पाँच मिनट टिकै है चार्जर दू मिनट अहाँके बढ़िऑं के कए पैसेमे देबै चार्जर निम्मन है चार्जर ठीक